مجھے اردو زبان بہت اچھی لگتی ہے اور یہ میری مادری زبان ہے اردو زبان میں كئی دلچسپ اور غیر معمولی الفاظ یا فقرے موجود ہیں جو مجھے بہت دلچسپ اور قابل توجہ لگتے ہیں جیسے دلچسپ الفاظ تصویر سناٹا چشمہ جشن زندگی اس كے علاوہ كچھ فقرے جیسے لكھنوی تہذیب میں پہلے آپ پہلے آپ كا كہنا لكھنؤ میں عزت دینے كی خاطر وہاں كے لوگ ایک دوسرے سے پہلے آپ پہلے آپ كہا كرتے تھے بھلے ہی ان كی ٹرین كیوں نہ چھوٹ جائے